हॅलो हॅलो खुळे रेस्टोरंट न्हय हांवें तुमचें नांव सामकें सगल्या कडेन ह्या तेंपाक गाजत आसा देकून हांव तुमच्या रेस्टोरंटांत भेट दिवपाचें अशें थारायलें तुमी म्हाका सांगपाक शकता तुमची स्पेशलिटी किदें आसा ती हय तुमच्या ती इंस्टाग्रामाचेर ती पेज आसा तिका हांव फोलो करतां आनी ताजेर ती फोटोज पळोवन म्हाका सामके येवपाची उमळशीक वाडल्या देकून तुमी थोड्या भितर म्हाका सांगलें जाल्यार बरें जातलें आशिल्लें हातूंन पातूय म्हणल्यार हां हां खावपाक खावपाक रुचीक आसतली न्हय हां हां आनी किदेंय आसतलें जें स्पेशल अशें म्हणल्यार

आतां येवचेंच पडलें तर हय चित्तालें आयजच भेट दिवची अशी पयता आयज सांचो चड करून हांव तुमच्या रेस्टोरंटान येतलें आमी रातचें जेवण तुमच्या रेस्टोरंटान जेवपाचें थारायलां कारण म्हाज्यान आनी आनी रावपाक जायना येवपाची सामकीच उमळशीक लागल्या थँक्यू